आं प्लिकार्टआव बाबुनि थाखाय गस्ला बिहरदोंमोन फटकआवलाय मबाइलआव जि साइस नुदोंमोन आरोना गस्लानि खालारखौबो ओमफ्राय रं खारै बायदि नुदोंमोन सुथि खाफुर बायदि नुदोंमोन आरोना ओमफ्राय हनै गस्लानि सिदआनो दा बोरैबा फिस्लासो जाबाय ना आं सान्दोंमोन सुथिनि गुसु जागोन साननानै बाबुनो गानहोनो होननानैसो बिहरदोंमोन नाथाय गुसुआनो नङा हनै सफैबाय दा गस्लायाबो एखे खालारआनो मोजां नङा औ सफैनायानो बेबायदिसो सौफैबाय जि गाज्रि औ ओमफ्राय हनै खेबसे सुबायबो गानैआव सुबाय सुनानै हनै सोरलाब लाब असाइस बिबायदि जाबायना रंआबो खारजोबबाय आं बिबायदि जागोन सानाखैमोन गस्लायालाय एसे माबामोन आरोना सुथि गुसु गानहोनो साननानै हनै गोलोम बोथोरखाय गुसु गानहोनो सानबाय हनै दा गैया गरम औ जियानो जि बोरैबा औ जि थगायखायो औ बिहरजाया औ बेबायदियाव फटकआवल' मोजां नुयो औ औ मोजां साननानै बिहरदोंमोन आङो गस्लायाबो गरम नालाय खामदों आरोना गथ'नाव एसे औ औ औ जाहाथे नोंसोरबो उनावहाय बेबायदि बिहरनो नांला औ आं बिहरनानै आं थेला मोनबाय औ मोजां जागोन साननानै बिहरबाय हनै बोरैबा दा सुनानैबो रङानो ओंखारजोबबाय असाइस जाबाय औ आंबो बिहरला एबारनिफ्राय औ औ औ बेबायदिनो मोजांबो जागोन सानदोंमोन आरो ना फटकफोरावलाय बिदिनो मोजां नुदोंमोन गस्लानि खालारखौबो औ दा हनै दा माबायदिसो जाबाय गानजायाबो माजायाबो खेबसेखौनो गानजायासै ह सुनानैनो बेबायदि जि गारजि जाबाय नालाय बोरैथो गानहोनबावनो गथ' मानसिनो सोरनिबा गानखोन्दा गानसिरा रं खारजोबलायनाय बेबायदिसो नुदों औ औ औ बिबायदि जागोन सानाखैमोन आङो औ एबारनिफ्राय बिहरथारला आं बेबायदि औ नांगौबा ओरैनो माबायाव दखानफोराव बायनाया साबसिन जागोन औ बेबायदि मोजां मोजां बुस्थु नुहुरनानै बिहरनोसै हनै औ दिनैनो गथ'नो गस्ला बिहरनायानो जि गाज्रिसो सफैबाय औ दे औ बिहरलाहां एबारनिफ्राय औ औ औ दे